बार्देस जिल्यांत जायते योजगारा खातीर सोय आसात जशे महिला मंडळ जी खाणां करून घालतात चवथी वेळार नेवऱ्यो लाडू शंकरपाळ्यो करून घालतात तशेंच टेलर शिंवता मागीर आतां गोंयांत म्हटलें जाल्यार नाल्लांचो वेवसाय खुबशे नाल्ल खोबरें नाल्लाचें खोबऱ्याचें तेल विकतात चुडटां विकतात खूब जाण तशे आसात मागीर थोडी विणून चुडटां विकतात मागीर सॅल्फऍम्फ्लोयड म्हणल्यार थोडीं जे शेट आसतात सो घरांत वेपारी आसतात ते घरानूत भांगर करून विकतात तशें जायते लोक आसात मागीर तरी खूब जाणां सरकारी नोकरेकूत वयतात प्रायवेट जॉब कोण घेवंक सोदिनात सरकारी नोकरेक वंयतात कारण तांकां चड काम करपाचें पडना बसोन रावंक मेळटा पयशे मेळटा थोडे जाण चड पयशे भरुन फिक्स जातात प्रायवेट जॉब घेतल्यार तांकां कश्ट करूंक नाका प्रायवेट जॉबांत खूब त्रास काडचे आसता कोण धंदो बीन घालूंक सोदता जाल्यार खूब भांडवल लागता पयसोय खूब हातींत आसपाक जाय तशेंच लोकांनी सरकारी नोकरी वा कसले तरी प्रायवेटूच जॉब आसूंक जाय अशें ना आतां ब्रायडल मेकअप टेलर ट्यूरीजम हेकाय खूब स्कोप येयला एक शिंवपाचें एक व्हडलें हे जाला कळंगूट बीं थंयसर फॉरेनरांचे कपडे खूब शिंवतात खुबशीं घरांतली बायलां एकठांय येवन शिंवपाक बी बसतात थोडीं विणटात मागीर ट्यूरीजमाचो जॉब थोडीं भाडी मारतात मागीर रूम भाड्याक दितात फार्मींगेनूय खूब स्कोप येवपाक जाय आतांच्या तरणाट्यांनी शिकोन फार्मींगेक वचोंक जाय खूब प्रगती करपाक जाय